हॅलो नवरत्न हॉटेल न्ही हांवे आत्तां न्ही फॉन केल्लो एक ऑर्डर दिल्ली तुमकां एक वॅज पुलाव सांगिल्ले न्ही ते म्हाका आनी एक ऍड कोरपाक जाय आसलें आनी एक वॅज पुलाव जाय म्हणजे दोन टोटल वॅज पुलाव आनी दोन रोटी सांगिल्ली तर आनी चार जाय मिन्स टॉटल म्हाका सिक्स रोटी जाय आनी वॅज कुर्मा सांगिल्ले त्या बदला म्हाका न्ही तें चेन्ज करून कढायी पनीर जाय आनी तशेंच ऍड म्हाका एक हें जाय पायनऍप्पल जूस जाय आनी आमचो एड्रेस न्ही आत्तां सांगला हांवें पूण परत रिपीट करतां हांव राज कॉलनी हाउज नंबर फोर फोर नायन वन फाय आर आर डी सुकूर परवरी गोवा मातशी ऑर्डर ही बेगिनूच पावयात थँकयू